हमर सभके व्यञ्जन जे अइ सभसे जादातर परऽ बला समग्री व्यञ्जनमे जे अइ जेना सभसे जादा मात्रा चीनीके जे छै हमर सभके व्यञ्जनमे बहुत ही जादा पड़ैत छै मानि लिअ मिठाइ ओहूमे चीनीके मात्रा बालसाही ओहो मिठाइ होबैत छै ओहोमे चिनिएके मात्रा पेड़ा ओहूमे चीनीके मात्रा हे रहल छै नारियल लड्डू नारियलके साथ साथ ओहूमे चीनीके लऽ मात्रा ही पड़ैत छै मोतीचूरके लड्डू छै ओहूमे चीनीके मात्रा ही पड़ैया तेकरा बाद कहू अपनेके किए सभ मात्रा जे छै खीर बनेलहुँ ओहूमे चीनीके मात्रा पड़ल सेवइके खीर छै ओहूमे चीनीके मात्रा पड़त अपने तेकरा बाद अइ हलवा बने ओहूमे चीनीके मात्रा छै आओर नारियलके मात्रा भी मिठाइमे भी किछु पड़ैया ओनाही यदि खीर छै तऽ खीरमे भी नारियलके मात्रा बहुत ही व्यञ्जनमे नारियलके मात्रा आओर नारियल एक अइसन चीज छै जे बहुत सारा व्यञ्जनमे पड़ैत छै खीरमे हलुआमे पूरीमे ठकुआमे बहुत किछुमे नारियल पड़ैया ओकरा बाद सब्जीमे हमसभ जादातर मसाला उपयोग कयलहुँ जेना धनि छै धनियाके कूट मिर्चीके कूट हल्दीके बहुत कम उपयोग होबैत छै तऽ धनिया आओर मिर्ची बहुत ही मिलाजुलाके एकर उपयोगी छै मसालामे जे हर सब्जी मे धनिया पड़ैया आओर एवम प्रकारके व्यञ्जन मे जे छै से तरह तरहके मसाला दय छै पर धनिया जे अइ प्रसिद्ध मसाला अइ आओर हर प्रकारके सब्जी मे मसाला पड़ैया धनियाके मिष्ठान मे चीनीके भऽ गेल खीर अइ सभमे चीनी अछि नारियलो रहैया आओर मिर्ची सब्जी दाल तड़का फ्राइ अइ सभमे धनिया मिर्ची एकरे सभके पड़ैया तऽ ई सभ बहुत ही स्वादिष्ट व्यञ्जन बनाबैत छी आ रोजके उपयोगी छै जाहिमे ई सभ पड़ैत छथि आओर बहुत ही उपयोग करता ई सभ रोजके छै जे प्रत्येक घरमे अपनेकेँ ई सभ उपयोग होबैत छै इएह सभ मसाला के जे तरीका छै बनाबऽ के अपन अपन अलग अलग ढङ्ग से होबैत छै पर हमर सभकेँ व्यञ्जनके खास तौर पर खीर मे चीनीके मिश्रण जादा उपयोगिक होबैक छै आओर मिठाइ लड्डू पेड़ा एहि सभमे आओर नारियलके भी इएह सभ चीजमे होबैया आओर सब्जी आइटम जतेक अइ एहिमे मसालाके उपयोग धनि आओर मिर्ची कूट ई दुनूके उपयोग बहुत ही होबैत छै